जोंखौ माबानिफ्रायनो ओइ बार' बोसोरसोनिफ्रायनो आबैया हि दानो सिखायदों आरो जोंखौ आरो ओमफ्राय उनाव बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौबो आबैया सिखायदोर' जोंखौ बेनिफ्राय जिखुनु खामानिखौनो बियो सिखायोमोन र' आबैया बेनिफ्राय आरो बे फुङावनो उन्थिनानै आबैया जोंनो सौराइ आरि बिदि एवनानै होयोमोन आरो साहाजों गैया ओमफ्राय उनाव बहुद माबा रोंगौमोन र' जोंहानि आबैया गियानिथारमोन ओमफ्राय जों बिनि गियानखौ लादों आरो आबैनिखौ ओंखाम ओंख्रि संनायफोरौबो जों बियो खिन्थायाबा रोंनाय नङामोन हि दानायफोरखौबो बियो खिनथायाबा रोंनाय नङा हिसान सोंनायफोरखौबो खिनथादो मुस्रा सानायफोरखौबो खिनथादो जोंखो सब खिनथाजोबदों आबैयानो बिदिनो सोलोंजोदों आरो ओमफ्राय जों बिनि सोलोंनायखौ लाजोबदों आरो जोङो

आबैया सिगां ओंखाम ओंख्रि संनायखौ फोरोंग्रोदो हि दानायावथ' बै नो खननायफोरखौबो फोरोंदों आबैयानो ओरैबायदि एरनांगौ आगरखौ हिसानफोरखौ ओरैबायदि सोंनांगौ ओरैबादि दानांगौ ओरै होन्नानै फोरोंदो आरो आबैया

आंथ' बे आबै सोलोंनायखिनिखौ आङो गोसोआव लानानै थारमाने हिसानफोरखौबो रोंदों बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनोखौबो रोंदों आं गोसोआव लानानै दा नै बिदिनो साहा फानिफोरखौबो जोङो बिदियै रोङामोन ना बि आबैयानो साहा फानि फुदुंनायखौबो बिनो सिखायद' आरो आबैयानो जोंखौ आबैयाथ' बे दखना मेख्ला सोङोमोनना आगोलो बेयाव आरो आगर फिसा फिसा सोलोंदों आरो दखना मेख्लायाव आगरखौ थारमाने बिदिनो ओरै आगरखौ बोथिया माबाखौ साननानै माबायो आरो जुरि जेननायाव बे खुन्दुंनि माबाखौ साननानै बेनिफ्राय आबैयानो सोलोंदों जोंखौ ओरै ओरै साननानै बिदि ओरै ओरै बहायलां ओरै ओरै खालाम बिदि होननानै आबैयानो जोंखो सोलोंदो आरो बिदि बेयाव जोङो रोंदो आरो आगरखौ एरनो बे आबै सोलोंनायाव बिहु फालि दादों बेनिफोराय उनाव दखना अग्रंबो दादों बेनिफ्राय आरो बै बिसिना सादोर बनाय बेनिफ्राय आरो उल सिबो दादों आङो सिखो फानामोन बेनिफ्राय आदि जायोमोन आं जोंहा आरो बारा एसे फैसा हि दानो गैयामोन ना मालायनिखौनो दायोमोन आदि दानायखौथ' आङो जोंहा बिदिनो माबा फिसाजोफोरबो गैया नालाय रावखौबो सोलोंजायाखै आरो सोलों जायाखै दानायाथ' एबारै दखना दादों खुन्थिसे बेनिफ्राय आरो बिहु फालि दादों बेनिफ्राय गामसा दादों उल सिखौ जोङो ओरैनो सादा सिदा बै उल फिसा खुन्दुंखौ सोंनानै ओरैनो सादा सिदा एख' आगर सागर लायाखै आरो सादा सिदा दादों उल हिखौ फाना न'आवनो जोमदो न'आवनो जोमदो दा